हमारे गाँव से थोड़ी ही दूर पर दो एक तीन किलोमीटर दूरी पर बजरंगबली का स्थान है वहाँ हर मंगलवार को मेला लगता है साल में लगभग जुल अगस्त में उसको बुढ़वा मंगल कहते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ होती है बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दुकानदार भी लोग मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से आते हैं यहाँ काफ़ी ढंग से मेला लगता है इसके थोड़ी ही दूर पे के बाद दस पच्चीस किलोमीटर के बाद जैसे माई विंदयावासिनी विंदयाचल में जाते हैं लोग यहाँ शुल बढ़िया स्थान है और नहाते भी हैं देवी के दर्शन भी करते हैं इस तरह से हमारे गाँव से थोड़ी ही दूर बाद माई विंदयावासिनी रामनगर का मेला लगता है यहाँ भी लोग भीड़ भाड़ बढ़िया होती है और लोग इकट्ठा होते हैं जैसे कि हमारे ज़िले इलाहाबाद इलाहाबाद पहले था अब प्रयागराज हो गया है वहाँ देश बिदेश के भी लोग आते और जाते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और वहाँ लोग भी दर्शन करते हैं और स्नान भी करते हैं और घूमने टहलने के भी सुविधा बहुत ज़्यादा है वहाँ इसलिए सब लोगों को पसंद आता है तो लोग अपन अपना घूमते टहलते हैं और आते जाते हैं और हम लोग भी मन करते हैं तो चले जाते हैं घूम टहल कर चले आते हैं शाम तक अपने मकान पर और हमारे यहाँ इसी तरह के हर कार्य चल रहे हैं और लोगों को पसंद भी है और जीवन भी व्यतीत हो रहा है और सब को प्रसन्नता भी आती है और अपना कार्य करते हैं और कराते हैं देखते हैं और चलता भी रहता है ऐसा जैसे कि हमारे अगर हमारे गाँव से बग़ल ही माई गंगा जी का स्नान क है करने को मिलता है और हम लोग डेली वहाँ माई का दर्शन करते हैं और बड़ा हम लोगों को सुख मिलता है अबा प्रसन्न हैं हम लोग इसलिए ऐसे ही जगह पर भगवान सबको बनाए और रखे ताकि माई मिल का दर्शन भी मिले और सब खुशहाल रहें ठीक है तो चल रहा है चला रहे हैं सब ईश्वर की ही कृपा होती ऐसी भगवान राम की ही कृपा है जो चल चला रहा है